टेक्न'लजि याव कलानि दामिन कलाकारफोरखौ माबोरै मदद होदों बेखौ बुंनो थाङोब्ला टेक्न'लजि नि हेल्प आव सासे आखिग्राया बेयो गावनि ब्रास गावनि रंफोरखौ लायालासेनो टेक्न'लजि नि मददजों बियो मोनसे मबाइल एबा टेब्लेट एबा कम्पिउटार नि हेल्प आव बियो गावनि आसिजोंनो गावनि कलाखौ दिन्थिनो हायो आरो गावनि जे कला बानायदों बेखौ बियो टेक्न'लजि नि हेल्प आव अनलाइन फाननानै रां खामायनो हायो आरो सासे मोसागिरि एबा मोसाग्रा एबा सासे रोजाबगिरिया गावनि रोजाबनाय एबा गावनि मोसानायखौ अनलाइन हगारसारनो हायो टेक्न'लजि नि मददजों टेक्न'लजि या दानि जुगाव मानसिफोरनि जिउखौ गोबां गोरलै खालामनानै होनायानो जाबाय आरो ओमफ्राय टेक्न'लजि या खालि कलाकारफोरनि जिउखौल' गोरलै खालामनानै होआखै बियो गोबां बेलेग बेलेग आयदानि आयदायाव मावग्राफोर सुबुंफोरनि जिउखौनो गोरलै खालामनानै होदों आरो टेक्न'लजि या